आ कारावॅला हॉटेल आसा कॅफेटेरयान कॉल लागला हांव तुमची कशी मदत करपाक शकता मॅडम तेज्या पयली तुमकां तुमचो रूम नंबर सांगचो पडटोलो सो आमी तुमकां फाश्ट डिलिवरी डिव दिवपाक शकतले

सो आमचे ओके ओके सो ग्रेवी आयटमान आमचे कडेन चिकनान आसा तें म्हळ्यार चिकन कढाई आसा चिकन कोल्हापुरी बटर चिकन आसा चिकन हैद्राबादी आसा चिकन दो प्याजा आसा आनीक वॅजान तुमकां मटर पनीर आसतलें मागीर पनीर बटर मसाला आसतोलो पनीर हैद्राबादी आसतलें वॅज कढाई आसतलें वॅज माखनवाला आसतलें दाल मखनी आसतली दाल तडका आसतलें सो तुमी किद्यान प्रॅफर करतलीं आं आमचे कारावॅला स्पॅशल एक डीश आसा चिकनानूय बी आसा आनीक वॅज आयटामानूय बी आसा सो ती तुमकां पनिरानूय कस्टमायज करपा मेयटा नाजाल्यार वॅज सगळे वॅजिटेबल्स मिक्स तशी बी करपाक मेयटा सो आमचे कडेन चिकनान जाल्यार चिकन फ्रायड रायस आसा ट्रिपल शेजवान फ्रायड रायस आसा एग फ्रायड रायस आसा शेजवान फ्रायड रायस आसा मागीर कश्मिरी पुलाव आसा जिरा रायस आसा वॅजान जाय जाल्यार वॅज पुलाव आसा वॅज फ्रायड रायस वॅज शेजवान वॅज ट्रिपल शेजवान सुद्दां मेयटलो आ आनीक वॅज बिर्याणी चिकन बिर्याणी आनी वेरायटी लाक हैदराबादी आसा तातून मागीर कारावॅला स्पॅशल बिर्याणी बी मेयटली सो तुमकां जाय तशें तुमी सांगात हय स्टाटज आमचे कडेन चिकन क्रिस्पी चिकन सिक्स्टी फाय दॅन चिकन पटयाला आसतलें चिकन मंचुऱ्यन आसतलें वॅजान जाय जाल्या फ्रँच फ्रायज आसात फ्रायज आसात गोबी मंचुऱ्यन आसा पनिरान आसात पनीर चिली पनीर सिक्स्टी फाय पनीर क्रिस्पी दॅन तुमकां सॅमी ग्रेवी सुद्दां ऑर्डर करपाक मेयट्ली गोबी सिक्स्टी फाय आसतलें दॅन वॅज क्रिस्पी आसा आनीक चिकनान आमचे कडेन आनी एक स स्पॅशल डिशीज आसा तें म्हळ्यार कारावॅला स्पॅशल एक आसतोलो आनीक चिकनान आमचे कडेन यें प्रॉन्स सुद्दां आसात फिशान जाय जाल्यार फीश फीश चिप्स आसात दॅन प्रॉन्स गार्लीक आसा चिकन लॅमन जिंजर आसा सो तुमी सूप अ हय वॅज मंचाव आसा टॉमॅटो सूप आसा हय अय सगळे तरेचे मोइतोज तुमकां लॅमन ब्लुबॅरीक सगळे तरेचे मेयटले वॉटमॅलन एन ऑल एक धा ते पंदरा मिण्टा भितर पावतली हय सांगात ओके सो स्वीट जाय कांय तिखट ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके डन हय अय डिजट्सान बी कितें जाय ओके ओके ओके डन सो तुमची ऑर्डर माच्ची चड अशी आनी एक पंदरा ते वीस मिणटां घेतली ओके पावपा ओके यॅस सो थँक्यू फॉ यॉ ऑर्डर मॅडम यॅस बाय बरें